हांव जेन्ना एक नाटक बसयतालें तेन्ना म्हज्या वांगडा म्हजो जो वांगडी आशिल्लो तो कांयच सारकें काम करनासलो म्हुणून हांवें ताका पेपर वक दिलें आनी भोंवडी काम आशिल्लें तें हांवें करपाचें चिंतलें अशें करून देनूय काम वेवस्थीत जाल्या